ہلو جی میری بات ہورو ہوٹل ہوٹل اسٹاف سے ہو رہی ہے جی اس وقت کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو مجھے کھانا آڈر کرنا ہے کیا اس وقت ملائی کوفتہ بھی ہوگا کھانے میں ارے مجھے تو یہی چاہیے تھا اس وقت لیکن اب کتنا ٹائم لگے گا آپ کو آپ کی سروس تو بہت اچھی تھی پہلے جب ہم نے ریویو لیا تھا تو اس وقت بہت سی سروس دکھا رہا تھا تو کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کو بنانے میں مجھے تو وہی کھانا ہے اس کے علاوہ کھانے میں کیا ہے ہاں چیک لسٹ میں آپ کی بریانی اگرآپ چکن بریانی ہے اس وقت بڑے کی تو میں نہیں کھاتا ہوں مٹن بریانی اس وقت ہوگی اچھا اس کے علاوہ نان ویج میں کیا ہے آپ کے پاس اس وقت تک جو بنا ہوا ہو بھی پنیر کی سبزی ہے ٹھیک ہے پنیر کی بھیجوا دیجیے اور جب کل صبح تو ملائی کوفتے کے لیے آپ میرا آڈر کل کا بھی دے دیجیے گا آپ نے اسٹاف کو آپ وقت پر رکھ اس کے علاوہ آپ کھا میٹھے میں کچھ بھیج دیجیے کھیر وغیرہ اگر ہو آپ کے پاس اویلویل مٹھائیاں پھر رہنے دیجیے مٹھائیاں تو مجھے نہیں کھاتے ہیں میں نہیں کھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ جتنا جلدی ہو سکے آڈر لکھیے اور ہمیں بھیجوا دیجیے اس کو پنیر کا جی ٹھیک ہے تھینک یو